मां सिंधी रोटी ठाहिण सभिनी खां वधीक पसंदि कंदी आहियां छो त मां सिंधी आहियां सिंधीयुनि जी रोटी स्वादिष्ट हूंदी आहे हिन करे बि मां वैष्णो रोटी ठाहिण पसंदि कंदी आहियां मूंखे मांस मच्छी ठाहिण न वणंदो आहे छो त हिंदू धर्म जे हिसाब सां कोशिशि करे मांस मच्छी न खाइणु खपे मूंखे ऐं मुंहिंजे ॿारनि खे कढ़ी चांवर जाम वणंदा आहिनि कढ़ी चांवर सिंधीयुनि जी सभिनी खां फेमस रेसिपी आहे कढ़ी चांवर में सभु भाॼियूं पवंदियूं आहिनि जेके सिहतु लाइ सुठा हूंदा आहिनि ऐं कढ़ी चांवरनि सां गॾु असां बूंदी बि खाईंदा आहियूं आलू टूक बि ठाहींदा आहियूं आलू टूक बि जाम टेस्टी ठहींदा आहिनि कढ़ी में खटाई बि पवंदी आहे इन करे उहा जाम स्वादिष्ट लॻंदी आहे कढ़ी चांवर मुंहिंजा फेवरेट आहिनि इन करे मूंखे सभिनी खां वधीक कढ़ी चांवर जी रेसिपी ई वणंदी आहे ठाहिणु बि ऐं खाइणु बि